मूंखे बचपन खां भॼण जो शौक़ु हो हिकु दफ़ो स्कूल कॉम्पिटिशन रखियो हुयो जिन में मां भाॻु वठो ऐं हुन में मूंखे फस्ट विजेता जो इनाम मिलियो ऐं हिन ई इनाम मूंखे प्रेरित कयो हिन क्षेत्र में अॻियां वधण लाइ ऐं हाणे मूंखे हिकु गोल्ड ऐं हिकु सिंगल मैडल मिली चुको आहे हिन क्षेत्र में ऐं त इन क्षेत्र में वञी करे मुंहिंजो शारीरिक ताक़त बि मजबूरु थी वई आहिनि जे जीअं त मुंहिंजी मांसपेशियां मजबूत थी वई आहिनि ऐं मुंहिंजो शरीर बि चुस्तु पुस्तु रहणु लॻो आहे